खेल लोकक शारीरिक आओर मानसिक भलाइमे बहुत योगदान दै छै जेनाकि क्रिकेट बैडमिन्टन या कोनो आओर खेल होइ छै ओ जहन बच्चा खेलाइ छै तहन ओ ओकर रक्तचाप तेज होइ छै ओ ओ अपन शार पूरा शरीरके उपयोग कए रहल रहै छै जैसँ कि ओकर शरीरके हरेक अङ्ग उपयोगी रहै छै ओकर खा खान पीन बहुत बढ़िआँ रहै छै ओकर पाचनतन्त्र बढ़िआँ रहै छै खेलकूदसँ ओ पूर्णरूपसँ स्वस्थ रहै छै ओकरा कोनो एहन शारीरिक रोग नहि होइ छै या कोनो कखनो एहन बहुत आगे जाकऽ दिक्कत नहि होइ छै अगर जे बच्चा खेलकूद करैत रहै छै ओकरा बहुत कम दिक्कत होइ छै अहाँके बूढ़ापामे ओकर हर एक अङ्ग बहुत बढ़िआँसँ काम करैत रहै छै आओर अगर कोनो बच्चा खेल खेलाइ छै तऽ ओ बहुत अनेक रङ्गके खेल खेलाइ छै जेनाकि चेसो भए गेल अइमे मानसिक स्थिति बहुत बढ़िआँ होइ छै ओकर मानसिक स्थिति बहुत तेज होइ छै ओकरा बहुत बढ़ फायदा करै छै ई ओकर आइ क्यू लेवल तेज होइ छै आओर जहन बच्चा आओर बहुत अधिक खेल खेलाइ छै तऽ ओ अपन सबकिछु अथीमे बढ़िआँ रहै छै पढ़ाइओ लिखाइमे तहन ओ बढ़िआँ होइ छै खेलकूदसँ बहुत फायदा होइ छै शरीरके शरीर स्वस्थ रहै छै शरीरमे कोनो रोग नहि होइ छै तकर बादसँ ओ